आम का बगीचा है उसमें पारक है उसमें जाते हैं बच्चे लोग खेलते हैं कूदते हैं हमको अच्छा लगता है उसमें हवा हम और लेते हम भी जाते हैं घूमने के लिए सब कोई रहता है इसलिए आम का बगीचा है उसी में पारक है उसी में जाते हैं बच्चे खेलने कूदने ऊ देखते हैं बच्चे के साथ में